साढ़े इत्थै जेहडे़ ऐरिया ना जियां साढ़े इत्थै प्हाड़ ना नदियां ना और जेहडे़ टूरिस्ट औंदे बाहरा घूमने गी ओह्बी इत्थै बहुत ज्यादा अस शुरु दा गै उंहेगी बचाई रखने कि अस उत्थै सफाई रखने जेहड़ा साढ़ा इनवारनामेंट ऐ जेहड़ा साढ़ा बातावरण उत्थां दा इर्ध गिर्ध जेहडा साडा बातावरण ऐ ओह् इयां साफ सुथरा रोवे ओहदे आस्ते डैली सफाई होंदी और जेहडे बाहरा लोग ओंदे जगह जगह कूड़ा दान लाए दै होंदे कि एहदे च गंद पाओ कियां कि कोई गंद नेईं पाए ओहदे कन्नै साढ़ा जेहड़ा इनवारनेमेंट ऐ जेहडा साढ़ा बातावरण ऐ खराब नेईं होऐ साढ़ा जेहड़ा ग्रां ऐरिया होंदा ते जेहड़ा ग्रां होंदा उत्थै ठण्डी हवा होंदी नदियां साफ पानी होंदा ना कोई बिमार होंदा और लोग दूरा दूरा उत्थे चक्कर लाने गी आंदे जेहडे़ अस उंहेगी इयै आक्खने हा कि इत्थै ज्यादा गंद नेई होऐ प्लास्टिक होंदे जेहडे़ लिफाफे मोमी ओहदे बिच पाने कूडेदान बिच पाने ताकि गंद नेई पवै और जेहड़ा साढ़ा बातावरण ऐ ओह् शैल बना रवै अस उसी इयां बी बचाई रक्खने के अस सफाई करचै और जेहडे़ लोग होंदै बाहरा उंहेगी बी आक्खना कि इत्थे गंद नेई पाना और साफ सफाई रक्खनी जेहदे कन्नै गंद पादां ओहदे कन्नै सौ विमारियां लगदियां और जेहडा बातावरण खराब होई दा गंदा होई दा और उत्थे कोई आंदा बी नेई ऐ अगर ओह् अस साफ रखगै तां उत्थे और ज्यादा लौग आने और लोके गी अगर अस गै बोलगै कि इत्थे गंद नेई पाओ ते नेई पाना कोई बी गंद नेई लगा पान मतलब कि साफ सफाई रक्खनी और साढ़ी जेहड़ी अग्गे पिच्छे हरियाली ऐ और सारी इयां रखनी साफ